हम एखन हमर पढ़ाइ चालूये अछि हम एखन आचार्यके प्रथम समेस्टर मे पढै छी हम मैट्रिक के परीक्षा भी अपन गाँव से देलहुॅं हैं इन्टर भी साइंस विज्ञान संकायसँ गाँवसँ ही देलहुॅं हैं आर हम अपन गाँव मे जे संस्कृत कॉलेज यऽ ओहिसँ शास्त्रीके परीक्षा पास कय कऽ दरभंगा यूनिवर्सिटी सँ आचार्यके फॉर्म डाललहुॅं हैं आर हम एखन तऽ ओना कोनो एहन खास काज नहि करै छी लेकिन एखन हम छोट छोट बच्चा सब के घर पर पढ़ाबै छी कोचिंग करै छी छोट छोट बच्चाकेँ